جی آپ جی آپ الیکٹورین سے بول رہے ہیں ایک ٹی وی خریدنا آپ کے پاس کون کون سی کمپنی ہے مجھے سونی کا خریدنا جی کون کون سی انچی کے ہے آپ کے پاس بتیس انچی کا لینا مجھے نہیں بتیس بتیس ہاں جی ٹھیک جی جی کوالٹی بتا دیں جی میرے پاس ایک پرانا ٹی وی پڑا وہ خراب ہو گیا جلدی ہاں جی جی ڈیلیور کرا دو گے آپ گلی نمبر ایکتالیس شاد نگر میرا صابین بانو نام ہے ملان مارکیٹ ٹریپل فور زیرو فور نائن کب تک کرا دو گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے